मेरी स्विगी से बात हो रही है भैया मैंने अभी आपके रेस्टोरेंट से मैंने अभी एक दाल मखनी और पाँच रोटी का ऑर्डर दिया था तो आप इतनी इतने इतने भारी बारिश मे क्या आप मेरा ऑर्डर ले आएंगे अच्छा तो आप ले आयेंगे तो आपको कितना समय लगेगा आपको परेशानी तो नहीं होगी ना इतनी भारी बारिश मे ऑर्डर लाने में अच्छा तो आप इधर वैशाली नगर के के इधर आस पास ले आना खाना अच्छा तो आप कितनी देर मे लायेंगे अच्छा पंड पंद्रह मिनट में लायेंगे तो ठीक है भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी न अच्छा ठीक है आप ले आयेंगे हाँ वैशाली नगर में तो ठीक है मैं ना आपका इंतज़ार कर रही हूँ मैं मेरे घर के सामने ही खड़ी हूँ आप वहाँ पर ले आना अच्छा ठीक है धन्यवाद